सब से पसंदीदा खाना मेरा दाल बाटी है और दूसरा है अपना राजमा चावल राजमा चावल जो है कि उसमें सब से जादा प्रोटीन पाया जाता है ओर सब से ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़े हैं जो राजमा और चावल में होती है और दाल बाटी जो होती है वो सारी चीज़ों का मिश्रण होता उसमें दाल हमारा आटा और साथ ही साथ में उसमें हमारे लड्डू होते हैं हरी चटनी भी होती है उसमें काफ़ी सारी चटनियाँ भी मिक्स होती है उसमें तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ों का समागम होने की वजह से उसमें भी काफ़ी डाइट की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ ही साथ में सब से हैवी चीज़ होती है वो होता है हमारा घी जो हमारे शरीर के लिए सब से महेत्वपूर्ण चीज़ है तो बाटी खाने से क्या होगा कि बाटी खाने से हमारे शरीर में पंचतत्वों का मिलन हो जाता है सारी चीज़े हमें मिल जाती हैं उसमें सारी चीज़ों का प्रोटीन्स मिल जाता है और राजमा चावल में एक एनर्जी रहती है कैलोरी जिसके कारण आप सुबह शाम में भी अगर एक एक बार भी खा लेते हैं तो उसको काफ़ी टाइम तक हम लोग उसे दिन भर उसको पचा सकते हैं आराम से एक एक या दो प्लेट खाने के बाद भी और राजमा चावल में काफ़ी शक्ति भी होती है और अपना दाल बाटी इतनी हैवी डिश है कि उसको एक बार खाने के बाद हम लोग ये मान के चलिए कि सुबह खाया है तो शाम तक हम लोग आराम से उसको पचाते रहते हैं उसको